म्हाका तूं तुगेल्या शिक्षणा बद्दल मातशें सांगता हांवें म्हाजें प्राथमीक शिक्षण तशे तशेंच हायस्कूल जें आसा तें पणजे मळा हांगा पिपल्स हायस्कूलांतल्यान केलें तेच्या मागीर हाये म्हाजें उच्च माध्यमीक शिक्षण धेंपे हायर सेकेंडरी हांगा केलें पूण इकरावेक आसताना हांव थंय फेल जालो नापास जालो तेका लागून हायेन डिप्लोमांत एडमिशन केलें त्याच वेळार हायेंन एन आय ओ एस म्हणजे एक केंद्रीय संस्था आसा जेका नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कुलींग म्हणटात हांगासल्यान हायेंन म्हजी बारावी करून घेतली जेन्ना म्हाजो डिप्लोमा तीन वर्सांचो कंप्लिट जालो पुरा पुरो पुरो जेन्ना म्हाजो डिप्लोमा तीन वर्सांचो कंप्लिट जालो तेच्या नंतर हायेंन डिग्री कॉलेजींत गोवा वि वै इंजिनीयरिंग कॉलेजींत ऍडमीशन घेतलें आनी तें हांव पास जाव जावपाचो आसां